हमारे क्षेत्र में सरकारी हॉस्पिटल भी है प्राइवेट हॉस्पिटल भी है और हमें वहाँ जाने में भी सुविधा होती है एम्बुलेन्स भी होती है हमें अगर कोई इमर्जेन्सी होती है तो हम फ़ोन करके एम्बुलेन्स को भी बुला लेते हैं और हमेशा अक्सर करके हमलोग सरकारी हॉस्पिटल में ही जाते हैं क्योंकि वहाँ एक रुपये की पर्ची में हमें अच्छी दवा मिलती है और डॉक्टर भी अच्छे होते हैं अच्छे से इलाज़ भी करते हैं ध्यान भी देते हैं और मरीज़ को कोई तकलीफ़ भी नहीं होती और उस उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है वहाँ खाना भी खाना पीना भी अच्छे से मिलता है कोई दिक्कत नहीं होती और हमें रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ की व्यवस्था भी अच्छी होती है हमें आने जाने में भी एम्बुलेन्स की सुविधा रहती है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है